हमारी बहुत सी खेती होती है कि कि है धान गेहूँ मक्का जैसे मक्का में बहुत सी मक्का है जैसे उसमें पानी बहुत सी कम लगता है और मक्का एक ऐसी फ़सल है जो हमें अच्छा से उगाया जाता है और अच्छा से लगाया भी जाता है और काटा भी जाता है क्योंकि यह मक्का एक ऐसी चीज़ है जो पानी कम और फ़सल अच्छे से होती है क्योंकि मक्का जैसे अन्य हमारे गाँव में मक्का है और बहुत सी गाँव में तो मक्का नहीं होती है पर हमारे गाँव में मक्के की बहुत खेती की जाती है यहाँ पर मक्का जैसी अन्य शहरों में कहीं तो मेरे गाँव में मक्का होता है और मक्के जैसी फ़सल एक ऐसी महत्वपूर्ण फ़सल है क्योंकि मक्का ऐसी फ़सल है बहुत सी अच्छी फ़सल है और होती भी है मेरे यहाँ मक्का बहुत ही अच्छी होती है मक्का एक ऐसी फ़सल है क्योंकि हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं बहुत सा खाद पानी देना पड़ता नहीं हैं इसी लिए मक्का बहुत सी अच्छी सी फ़सल होती है और मक्का क्योंकी ऐसी फ़सल है जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती और पानी में अच्छी सी सुविधा क्यारी में डाला जाता है और पानी मक्का के पास चला जाता है और मक्का में ही पानी जाने के बाद अच्छा से खेत में पटाया जाता है इसी लिए पानी बहुत सी जगह पर जाने पर अच्छे से मक्के में पानी चला जाता है इसी लिए मक्के की जड़ में पानी जाने के बाद मक्का थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगता है और मक्के में फूल आने लगता है और मक्के में जैसे दाना कि आने लगता है इसी लिए मक्के को हम बहुत दिनों के बाद दो तीन महीने के बाद काट लेते हैं और इसी लिए काट के दौनी उड़ा कर कर घर ले जाते हैं मक्का एक महत्वपूर्ण ऐसी मक्का है जो हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध होती है